नवानवे अठ सौ चोरासी टे हज़ार चारि सौ छावंजह ॿ हज़ार ॿ हज़ार ॿ सौ सौरहां हिकु लखु ॿटीह हज़ार टे सौ उणिटीह